हलो हाँ जी सर गुड मॉर्निंग सर सर बढ़िया है सर हाँ जी हाँ जी सर जी सर मेरा सर क्वालिफिकेशन सर ग्रेजुएशन है मेरा टेंथ बायो से है टेंथ कंपल्सरी रहता है सर सर कहाँ पर अच्छा अच्छा नहीं कहाँ आना है

तो टाइम कब का रहेगा सर

ठीक सर और डॉक्यूमेंट में सर क्या क्या लाना है मेरे को

हाँ और सर

ठीक सर

जी सर

हाँ हाँ जी सर जी सर ठीक है सर